हँ कहाँ जाइके छै तोरा आँय अपना छै दस वार्ड तोरा कहाँ जायके छऽ बम्बई सँ तऽ नहियो नहियो भाड़ा छै अखन एक आदमीके टिकट भाड़ा छै नहि नहि पन्द्रह सए रुपैआ पन्द्रह सए रुपैआमे ट्रैनके नाम छै हवाइ जहाज पटनासँ पकड़तै फिल्डके आ ट्रेनो जाइ छै ट्रैन जाइ छै इएह कि कहै छै जे अपनेके हइ टाटा पटना गाड़िया ओहए गाड़िया जेतै बम्बई ओकर भाड़ा तऽ बहुत जादा छै लेकिन जैबहो तब तऽ हम भाड़ा टिकट कटैबहो ट्रैनसँ जैबहो सफर करबहो भाड़ा तऽ छै बहुत हवाइ जहाजके पैसा बहुत भाड़ा जादा छै तऽ हवाइ जहाज सँ जैबहो तऽ ओहिमे पैसा ट्रैनसँ बहुत भाड़ा प्लनेसँ नहि जा सकबहो गरीब लोग ओत्ते पैसा कहाँ सँ अनबो बहुत पैसा लगतऽ हवाइ जहाज प्लेनमे आ ट्रैनमे तऽ ओतनामे चैलि जैबहो ट्रैनेसँ तोरा सबसँ सफर करऽमे ट्रैनेसँ बढ़िऑं होतऽ आ रूट ऊट तऽ

हुवाँ चढ़बहो तब जाइके ऊतारतऽ नहियो नहियो तऽ छओ घंटा बारह घंटा दिन आ बारह घंटा राति चौबीस घंटामे तोरा कल जाके बम्बई सवेरे दस बजैत बजैत ऊतारि देतऽ लेकिन ई आ ई तऽ एक घंटामे तोरा चलि जेतऽ ऊतारि देतऽ ई तऽ एक घंटाके मामला छै चारि हजार भाड़ा एक आदमीके एक तरफके तऽ चारि हजार रुपैआ तो कहाँ सँ ओते अनबहो चारि हजार रुपैआ सोचि लहो जे हँ हमरा कही सँ लयके कर्जो पैंचो करबै जैबै तब ओहन करबहो ब्यवस्था तऽ तहन बोलबहो तब ने तोरा टिकट लागि जेतऽ आ नहि तऽ एहिसे तऽ टिकट नहिये ने मिलै छै पैसा तो एक दा देबहो ट्रैनसँ जैबहो तऽ काउन्टरपर आइके टिकट कटैबहो ट्रैनपर बैसि जेबहो चलि जेबहो तोरा पहुँचैके छौ लेकिन ओहो तोरा बारह कहुँ कऽ ई बलिया जेबहो ई तऽ छै बलिया तोरा बसके भाड़ा बहुत कम छै ओहिमे लेकिन ट्रैनसँ चलहो ट्रैन हवाइ जहाजसँ चलहो या ट्रैनसँ चलहो बलिया वला बात ने हइ जाए वला हवाइ जहाजे से आ ओहए पटनामे पकरबहो गाड़ी बुझलहो ओहए पटना टाटा छिकै ओहोमे लागि जेतऽ पन्द्रह सए रुपैआ आ हवाइ जहाजमे तऽ लगतऽ चाइर हजार रुपैया आब जैसन सोचबहो तैसन सोच के तो बोलो करऽ आर